जय झूलेलाल मां पंहिंजे लाइ जाम कुझु करणु पई चाहियां पर मुंहिंजी नंढी उमिरि में ई शादी थी वई शादी करण जो निर्णय अस मुंहिंजे पेरेंट्स जो हुयो हुयो घर वारा ॾाढो फोर्स पिया कनि की भई तू रिश्तो सुठो आयो अथई त तूं करि ऐं नौकिरी त अॻिते बि करे सघंदीअं छा शादीअ खां पोइ मूंखे जल्दी ॿारु थी वियो त पोइ बि मुंहिंजे घर वारनि निर्णय खणणु न ॾिनऊं की भई छा चइबो आहे न ॿर न ॿार खर ॿारु खे पालिणो आहे त पोइ नौकिरी त पोइ बि करे सघंदीअं मां ॾाढी कोशिशि कई की मां नौकिरी बि कयां पंहिंजे ॿारु खे बि संभालियां घर खे बि संभालियां पर मूंखे मुंहिंजो इहो निर्णय न थी सघियो इन इन इ इहा सलाहु मुंहिंजे माउ पीउ ने ॾिनई की इन्हीअ खां सुठो अथई तूं पंहिंजो ॿार जे परवरिश सुठे सां कर नौकिरियूं त अॻिते बि करे सघंदीअं